پودے تو ہم کم اگاتے ہیں ہماری والدہ کو زیادہ شوق ہے لیکن وہ کبھی کبھی ہم لوگ کو بھی ایک مزدور کی طرح استعمال کر لیتے تو تھوڑا بہت پتہ بیلیں وغیرہ ہمارے یہاں تو چمپا کی بیل ہوتی ہے وہ ہے اور چاندنی ہوتی ہے وہ ہے ویسے تو ہمارے یہاں پودینہ ہے دھن پتی ہے یہ وہ اگاتی پودینا دھن پتی سلاد کا پیڑ ہے اور گلاب ہے انناس لگا رکھا ہے نیمبو وغیرہ ہیں یہ سب اگانے کا شوق ہے والدہ کو وہ اپنے شوق کے خاطر ہم لوگ کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں شوق تھوپتی ہیں تو ہم لوگ کو صبح میں پانی وانی چھڑکنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار اگر گھر پہ ہوں تو تو شوق تو کم ہے مجبوری زیادہ ہے اور مجبوری کا نام والدہ ہے